हांजी ते जि'यां साढ़ा किचन ऐ घरै च मिगी रुट्टी बगैरा जेह्का होंदा कुकिंग दा बड़ा शौक ऐ ते भांडे दे बारे च हून में सनान्ना तु'सें ई कुक्कर ऐ जेह्ड़ा कुक्कर बिच अस चौल बनान्ने होन्ने पैह्लें पैह्लें मिगी चौल बनाना औंदा ऐहा निं हा पर मम्मी ने सखाया कि कुक्करै च चौल बनदे ते में कुक्करै च चौल पान्ना होन्ना ते बस थोह्ड़े चिरें बाद दो सीटियां लगदियां ते चौल बनी जंदे नुआढ़े बाद कड़ाही कड़ाही बी इक भांडा होंदा कड़ाही च अस लग्ग लग्ग चीजां बनाई सकने मेरा जेह्का बड़ा गै पसंदीदा ओह् ऐ हलवा बनान्ने होन्ने अस नुआढ़े च जेल्लै बी घर कोई उ'ऐ नेहा ध्यार होऐ ते चुक्कने कड़ाही ते बनान्ने हलवा ते कड़ाही दे बाद अगर दिक्खेआ जा ते पतीला पतीले च अस लग्ग लग्ग चीजां बनाई सकने अगर निक्का पतीला होग तां अस नुआढ़ी चाह् नुआढ़े च चाह् बनाई सकने पतीले दा यूज जेह्का निक्के पतीले दा जैदा चाही च गै होंदा तुसें पता गै चाह् साढ़ी डोगरें दी बड़ी गै इक पसंदीदा चीज ऐ सवेरे उट्ठियै असें गी चाह् चाहिदी ते नुआढ़े आस्तै पतीले दा बड़ा गै जैदा यूज होंदा ते नुआढ़े बाद थाली सारें ई गै पता जि'यां थाली ऐ दो चीजां होंदियां इक थाली होंदी ते इक प्लेट होंदी ते दोन्नें दा कम्म इ'यै ऐ कि नुआढ़े च रुट्टी पाई दिंदे रुट्टी नुआढ़े च गै खन्ने होन्ने अस ते में जेह्ड़ा मेरा एह्दा में इक बड्डी थाली चाहिदी होंदी निक्की थाली पसंद निं ऐ खाना ते नुआढ़े बाद चिमचा चिमचा जेह्का ऐ ओह् रुट्टी खाने दे गै कम्म औंदा की जे अजकल ते फैशन होई गेदा इक कि बगैर चिमचे रुट्टी निं खानी पर पैह्लें जमाने च चिमचे होंदे ऐ हे निं ते हत्थै कन्नै गै रुट्टी खंदे हे मिक्की जेह्ड़ा हल्ली बी हत्थै कन्नै गै खाना पसंद ऐ लेकिन नमां जमाना ते नमें तरीके न ते चिमचे दा यूज जेह्ड़ा बड़ा जैदा होआ दा ब्याह् बिच बी चिमचे जेह्ड़े जिसी दिक्खो उ'न्नै हत्थै चिमचा पकड़े दा हत्थै कन्नै खाने आह्ला रवाज जेह्का ओह् मुक्की चुके दा ते नुआढ़े बाद कौल्ली किचन बिच कौल्ली बी होंदी कौल्ली कौल्ली दा केह् यूज ऐ जी हून जि'यां तु'सें ई में सनाया कड़ाहियै च हलवा बनदा फ्ही हलवे च खाना कि'यां ओह् ओह् हत्थै उप्पर ते खाई निं सकदे इत गल्ला ओह्दे आस्तै कौल्ली बनाई गेदी कौल्ली च पाइयै ओह् जेह्ड़ा हलवा बनेआ ओह् कौल्ली च पाया ते इत्थै बी चिमचे दा यूज आया दिक्खी लैओ फ्ही ओह् कौल्ली ते चिमचा दमैं यूज बिच औंदे ते कौल्ली बिच अस कड़ाह् पाइयै खाई सकने दाल पाइयै खाई सकने खीर पाइयै खाई सकने कौल्ली दा एह् यूज ऐ नुआढ़े बाद तवा तवा तवा जिन्ने बी अस फुलके बनान्ने फुलके तवे दे बगैर बनी निं सकदे न ठीक ऐ ते अस जेह्ड़ा तवे गी यूज बिच आह्न्ने होन्ने जेल्लै फुलके बनान्ने होन्ने हून तवा निक्का बी होंदा बड्डा बी होंदा ओह् साढ़े उप्पर मैट्टर करदा ऐ कि फुलके किस साईज दे बनाने अस ठीक ऐ तवे दा एह् यूज आई गेआ तवा लोहे दा बी होंदा ते स्टील दा बी होंदा जेह्ड़े जैदातर असें लोहे दा गै यूज करने होन्ने नुआढ़े बाद होर भी त्राम्बड़ी होई जि'यां त्राम्बड़ी दा त्राम्बड़ी दा एह् कम्म आई गेआ जे आट्टा गुन्नने होन्ने जेल्लै साढ़ी मावां जेह्ड़ियां आट्टा गुन्नदियां ओह् त्राम्बड़ी च गुन्नदियां ते त्राम्बड़ी जेह्ड़ी बड़ी जरूरी ऐ आट्टा गुन्नने आस्तै ओह्दे बाद होर बी बड़े भांडे होंदे जि'यां भांडे दे बाद आई गेआ गल्ल दूई दूई करचै ते चकला बी होई गेआ चकले उप्पर अस फुलका बेलने होन्ने ते नुआढ़े बाद कप्प कप्प बी इक भांडा साढ़ी किचन बिच होंदा कप्प जेह्ड़ा चाह् पीने आस्तै यूज करदे साढ़े घरै आह्ले सवेरे सवेरे जेल्लै चाह् चाहिदी होंदी ते मम्मी आई जंदी कप्प लेइयै ते इत गल्ला पता कि कप्प जेह्ड़ा ओह चाही आस्तै गै यूज होंदा